ठीक जब हम छोटे थे तो पहले तौर पर बन पहले ज़माने में पढ़ाई होती थी तो खड़िया ओड़िया से ही काम चलता था स्लेट उलेट लेकर चल जो है चलता था पाटी वाटी पे काम चलता था लेकिन आज कल के बच्चे तो हैं उनको कॉपी चाहिए पेन चाहिए पेन्सिल चाहिए स्केच चाहिए सारे इंतज़ाम चाहिए पर पहले की पढ़ाई हम लोगों की ऐसे ही थी पेन्सिलों से काम मतलब खड़िया से काम चलाते थे लेकिन अब आज के ज़माने में ऐसी पढ़ाई नहीं है तो बच्चों को पहले तो इंसान झोला हम लोग झोले एक बैग बना लेते थे वही झोले हो जाते थे लेकिन अब तो आज बच्चों को बैग चाहिए पेन्सिल चाहिए कटर चाहिए रबड़ चाहिए सब मतलब चाहिए अभी तक मतलब पुराने के ज़माने में जो था वो अब नहीं है पुराने के ज़माने में इंसान को ना ड्रेस चाहिए थी ना कुछ भी चाहिए थे इंसान बच्चे चले जाते थे जहाँ जैसे कपड़े पहन के लेकिन आज कल के बच्चे बहुत मतलब मॉडल ज़माने के हैं सारे मतलब वही हैं यही सब अच्छा लगता है ये स्केचिंग मतलब स्केच स्केच चलते हैं स्केचिंग से काम चलता है हम लोगों ने तो पढ़ाई की थी तो पेन्सिल मतलब चलती थी पर हम खड़िया चलती थी स्लेट चलती थी पाटी पे काम चलाते थे कॉपी नहीं मिलती थी कॉपी पे जैसे तब वो भी बच्चे बना लेते थे उसमें लिखते थे अब तो बच्चों को मतलब सब चाहिए यही सब हमें अच्छा लगता है आज के ज़माने में बच्चे मतलब बहुत वो हैं और एक बात भी ये भी है कि पहले मतलब आसान नहीं था लेकिन पहले आसान था लेकिन अब इतना आसान नहीं है पहले के ज़माने में मतलब ओ खूब अच्छा लगता था ये मतलब अब पहले तो बच्चे पाटी पे पढ़ते पढ़ लेते ए वो इस्कूल जाते मास्टर सर थे वो मतलब उसपे लिख देते थे उससे काम चल जाता था लेकिन अब बच्चे आज के ज़माने में मॉडल ज़माने में सारी व्यवस्था करनी चाहिए करते हैं हम लोग हम लोगों के ज़माने में तो कुछ ही नहीं था लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत पसंद है यही सब मतलब ठीक है

तब छोटे छोटे बच्चे मतलब इस्कूल जाते थे पढ़ते थे मतलब सब ठीक था लेकिन आज के ज़माने कुछ नहीं अच्छा लगता है बच्चों को चाहे जितनी कोशिश करो उनको सब चाहिए पेन्सिल चहिए कटर चाहिए बैग चाहिए और वो उसका क्या नाम स्केच चाहिए पेन चाहिए पेन्सिल चाहिए सब चाहिए हं लेकिन बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं